हाँ पेट्रोल के बढ़ते कीमतों ने हमारे बाइक चलाने पर असर निम्न प्रकार से डाला है जैसे कि पेट्रोल इंधन की ज़्यादा खपत होने पर वायु प्रदूषण भी हो रहा है जिससे महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर एक के घर में अब दो से तीन बाइक हैं दो से तीन गाड़ियाँ हैं जिसके कारण इंसान वो अपनी किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ मशीनों पर डिपेंड हो चुका है वो खुद एक आलस का पात्र बन चुका है खुद वो कुछ भी नहीं करना चाहता है सब कुछ चाहता है कि मशीनों द्वारा हो जाए अगर उसको कहीं थोड़ा जाना भी है थोड़ी दूर तो वो गाड़ी को लेकर जाएगा पैदल नहीं जा सकता जिसके कारण इंधन की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है जिससे महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही भारत में इसके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुॅंच रहा है कई बार हमें सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होती है और अगर ह इन फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा सी एन जी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का उपयोग होगा तो इ पेट्रोल डीज़ल की ज़रूरत भी हमें कम पड़ेगी

पेट्रोल और डीज़ल वाली गाड़ियों से कई बार आग लगने का खतरा भी रहता है जिससे हमारी जान भी जा सकती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है